मां हिक ट्रेवल एजंसी हलाईंदी हुअमि आहियां त मांखे पहिरीं टिमाही में टूर पैकेज लाइ जी एस टी अदा करिणी आहे त मां अॻियां उन्हनि खां ऑफ़िसरनि खां ॻाल्हाईदमि ऐं सच्चाई ऐं सफ़ाई सां मां ही चवदमि की जो मां जेतिरो मां टूर पैकेज कयो आहे जेतिरो बि उन्हनि जे जो जी एस टी थिए थी हुनजी त ऑनलाइन जी एस टी अदा करण लाइ मां उन्हनि खे समुझाईंदमि की भई मां हेतिरा हेतिरा टूर कराया आहिनि उन्हनि जा एतिरा एतिरा पैकेज मिलिया आहिनि माण्हुनि खे हिते हिते घुमाइण सभु मां उन्हनि खे ॾींदमि सॼी उन्हनि जी डिटेल ऐं उन्हनि जे अनुसार जो बि जी एस टी थिए थी लॻे थी उहो मूंखे सच्चाई सां ॾियणी पवंदी छो की छाकाणि त ओ जो जो सरकारि जो रुल आहे उहो त करिणो ई पवंदो उहो त जी एस टी ॾियणी ई पवंदी त ई टूल ट्रावेल एजंसी जो नियम बि आहे की जी एस टी ॾियण ॾाढी ज़रूरी आहे जिते किथे पाणि टूर पैकेज वरिता आहिनि माण्हुनि खे घुमायो आहे हू सभु त ही सभु मूंखे ॾेखारिणो पवंदो